अजय ओय जोंहा बै क्लास थ्रिनि सासे गथ'नि मोनसे कमप्लेन फैदों दा बेयो बोरै जानो मोनखो एसे क्लासाव जुदि मोजाङै नोजोर लाखिबा मोजां जागोन नामा

औ औ

औ औ आङो आं ओरैनो गार्डजेनजों रायलायबाय आमफ्राइ रालायनानै आरो बिनिफ्राइ एसे डिस्कासबो खालामबाय दा अब्लाबो मानि गार्डजेननिफ्राइ मोनसे दुखु फोरमायदों आरो जे गथ'खौ बेबायदि खालामनायखौ बिथांमोनहा मानि लुबैयाखै जे न'आव मानि बियो थांनानै एसे दुखु फरोमायहैदों जायनि थाखाय नख'रनि गार्डजेनफोरा फैनानै जेनेबा आंखौबो एसे कमप्लेन खालामबाय दा बिनि थाखायनो एसे आंबो दा जिथु नोङो क्लास टिचार जाहैबाय दा बेखायनो मानि खबर लानाय जाबाय आरो ओम दा फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो बिनिफ्राइ जों साबसिन जों नोजोर लाखिनांगोन मानो होनोब्ला गोदान सिसोन फैबाय दा बे गोदान सिसोनावहाय जुदि जों गथ'फोरखौहाय जों बोरै आह मा बायदि बेबहार जुदि खालामोबा जोंनियावहाय मानि गथ'फोरखौ बाराय होनो हागोन दा बेफोर माखासे मिसफ्रा जोंहा गार्डजेननिफ्राइ थाङो नालाय दा बे बेखायनो जों गार्डजेनजों लोगोसे जों गथ'फोरखौबो नोजोर लाखिनाय जोंनि मोजां जागोन होनानै आं सानो आरो दा जेबो नङा ओह एस ए टिचार हिसाबै आं सासे र्पिनसिपाल हिसाबै दा बिसिबां खिनिखौ बुंबाय दा बेखायो जाहाथे गोसोआव जेबो दुखु लाया आं बे खिनिखौनो बुंबाय होनबा जासिगोन ना ओं दे दे